ہمارے یہاں اگر کسی کا کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں سہولتیں موجود ہیں یہاں ڈسپنسری بھی ہے اور چھوٹے چھوٹے اسٹور بھی ہیں اس کے علاوہ کلینک بھی ہیں اور بڑے اسپتال بھی ہیں یعنی ایسی سہولت ہے کہ اس کے ہاتھ کے ہاتھ علاج ہو سکتا ہے اور اس کا ہمیں بڑا شکر گزار ہیں ہم ان کے کہ وقت پہ وہ اس چیز کو کرتے بھی ہیں اور اپنا پیشہ انجام بھی دے رہے ہیں تو یہاں ان کی بڑی سہولتیں ہیں ہر طرف ایک نہ ایک اسٹور دوائی گھر یا کوئی میڈیکل کالج کچھ نہ کچھ سشٹم ہمارے یہاں ہر جگہ ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ دکانیں ہیں ڈاکٹروں کی تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ ڈاکٹروں کا مریض وہ ہے تو ہر جگہ یہاں بہت اچھی سہولتیں یہاں کوئی ایسی دقت کی بات نہیں ہے یہاں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس پہ فوری عمل کیا جاتا ہے یہ ہمارے لونی کا معاملہ ہے